हाँ हमारे पास एक सीक्रेट मसाला है जिसको डालने से हम अपने घर के बनाए हुए साधारण भोजन को भी स्वादिष्ट बना सकते हैं यह सीक्रेट मसाला हमने अपने घर में ही तैयार किया है इस मसाले को बनाने के लिए बाज़ार से कुछ खड़े मसाले लाए गए फ़िर उसको बनाने के लिए जैसे उसमें तेजपत्ता डलता है और थोड़ा आमचूर पाउडर काली मिर्ची लौंग दालचीनी यह सब चीज़ों को मिक्स करके और उनको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीसा जाता है एकदम बारीक तक और फ़िर उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी मिलाया जाता है और इसके बाद जैसे हम कभी भी कोई व्यंजन बनाते हैं जिसमें मसालों की कमी लगती है तो इस सीक्रेट मसाले को डालने से उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है और जितने भी लोग उस खाने को खाते हैं हर कोई उसकी तारीफ़ करता है जैसे दाल बनाते समय उसमें तड़का लगाया जाता है तो तड़के में थोड़ा सा मसाला डाल लो जिससे दाल का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और खाने वाले लोग भी तारीफ़ करते हैं इसको हम पनीर की सब्ज़ी में भी उपयोग कर सकते हैं और घर में जैसे सर्दियों के समय पुलाव बनाए जाते हैं तो मटर पुलाव में भी इसको डाल ले सकते हैं और इस मसाले को डालने से हर व्यंजन का स्वाद काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और खाने वाले लोग भी इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं